जय झूलेलाल मां स्विगी वैबसाइट ते फ़ुड ऑडर कयो आहे हुन में पाव भाॼी चाइनीज़ ढोकला डोसा हियो ई फुड ऑडर करियो आहे त हिनजो पेमैंट ओटो पे सैटींगस कयल आहे त मुंहिंजी विनंती आहे मुंहिंजो ओटो पे रद्द कयो मु मुंजे वटि ऑडर पहुचंदो तॾहिं मां पे कंदमि जय झूलेलाल